जायतो लोक गोंयांत हांगा फिशींग करता आनी ट्रॉलर आसता व्होडले व्होडले ट्रॉलर आसता ते दर्यांत वसोन जायती मच्छी घेवून येता आनी तांचे कडेन ट्रॉलर्ज आहा तें ओनरा कडेन जायते लोक कामां आसता सो ते लोक भायले इंगाचे तिंगाचे काम कोरून आपलें पोट भरूंक पयशे जोडटा ट्रॉलरार येवन आनी फिशींग करपाक व्हडलीं व्हडलीं नॅटां आसता तीं नॅटां घालपाक ते लोक जाय पडटा आनी फिशींग ऑकुपेशन म्हणजे बोरें आहा चोवपा गेल्यार कोण कोणा बोरो फायदो जाता तो कित्या जायतीं नुस्तें नुस्तें म्हण तूं जायतें जायतें आहा दोर्यांत आनी जात जाय तितलें वो जाता तितलें घेवन येयल्यार तें बाजारांत विकून जायते पोयशे कोरूंक जाता आनी एक्सपोर्टूय जाता हांगसर दुसरे कडेन बी नुस्तें धाडटा ताकी बरें जे जे सुवातेर नुस्तें मेळना लोकांक खावपाक ते सुवातेर धाडलें जाल्यार जायते पोयशे कोरूं मेळटा सो तें बोरें आहा फिशींग ऑकुपेशन म्हळ्यार दुसरें ऑकुपेशना बरें म्हाक दिसता फिशींग बेटर चॉयस ऑकुपेशनाचो पूण आतां कितें जालां जायते स्ट्रगल आसता आनी स्ट्रगल म्हणजे ते दुसरे लोक जाय पडटा तें सोगलें इतली व्हडलीं व्हडलीं नॅटां घालपा आनी तीं काडपा आनी मोदचें राती मोदें पासून वोसोन फिशींग करूंक पोडटा किद्या सोकाळ फुडें नुस्तें घेवन येयलें जाल्यार लोक घेता तेच्या फाटल्यान मागीर देनपारचें बी लोक कांय घेयना जो सकाळ फुडें फीश येता तीच बोऱ्या सोगल्यांक कित्याक फ्रेश येता आनी ते फिशरमॅन जे आहा ते फाम हे फिशींग करता ते तेंकां सकाळीं वचचें पडटा रातचें वचचें पडटा तें नुस्तें धोरपा लोकांक सकाळीं नुस्तें दिवपाक सो त्रासूय बोरे आहा आनी पोयशेय बोरे आहा दोनी वाटेन म्हाका दिसता ओके